हॅं हेलो खुब खुश रहू की भेल आ टाँग टुटि गेल यऽ हॅं तऽ टाँग टुटि गेल यऽ तऽ ओकरा ओकरा प्लास्टरके लियै

हॅं तऽ बढ़िऑं नहि भेल यऽ तऽ ओकरा सहीसँ हॅं तऽ ओकरा नहि भेल बढ़िऑं तहन तऽ दोसर डाक्टर लग जाउ तहन ओकरा सहीसँ ओकरा बेन्डेज कराबू एक्सरे कराबु सभ चीज एक्सरे कराकऽ जे सँ ओ ठीक भय जाए दवाइ सभ सहीसँ खइयौ जे मुताबिक खेबै हॅं हॅं तऽ दोसर नहि भेट रहल यऽ तहन दवाइ दै छी ओ दवाइ अहाँ खेबै ओ दवाइ से अहाँके अपने सुधार भय जायत समय पर खेबै समय पर सभ गोटी सभ खेबै ओ सुधार भय जाएत सहीसँ ओकरा समय पर सभ चीज करैत रहबै तऽ ओ अपने सही हैतै हॅं

हॅं तऽ ओकरा जे मस्कै जे छै ने हल्का जे दर्द करै छै ने तऽ ओ सही हेतै ओकरा ओ दवाइ खैबैने दवाइ खेबै दवाइ सभ समयसँ खेबै समयसँ खाना खेबै सभ चीज खेबै तऽ तखने ओ सही होयत हम तऽ हम तऽ दवा दवाइयो लागले यऽ लागले यऽ तऽ फेर ओकरा उथी से करबै ने समयसँ करबै तखने ओ चीजके कनिटा समय देबऽ पड़त तुरन्ते जे घर पर घबड़ा जेबै तऽ हब देना से नहि घबड़ाबै छी हमसभ ओ धीरे धीरे आराम हेतै एकबैग थोड़े आराम होइ छै एकबैगे नहि होइ छै आराम ओ दवाइ खइयौ दवाइसँ ओ प्लास्टर सभ भेल छै ओ दवाइ खेबै प्लास्टर भेल धीरे धीरे ओ आराम हेतै ओना थोड़े आराम हेतै एकबैग नहि होइ छै आराम ओहि चलते हम दूसरे दवाइ हम दय रहल छी ई दवाइ अहाँ लय लिअ ई दवाइ कहबै तऽ एहिसँ अहाँके अपने सही भय जायत ठीक भय जाएत ओ खेबै तकर बाद अपने ठीक भय जायत ओ चलते खइयौ दवाइ खइयौ दवाइ खेलाकेँ बाद आब ओ अपने ओ सर्दियो भय गेल हन नोचनियो सभ भय गेल यऽ ठीक छै ठीक छै राखू